हँ हम्मे हम अपन दोस्त यारके साथमे झुण्डमे घुमय छियै आओर बढ़िआँ लागय छै बढ़िआँ मस्ती आबय छै बात विचार करय छियै आओर हम रनिंग भी करय छियै तऽ रनिंगमे बड़ी मस्ती आबय छै दोसर यारके साथमे कभी झगड़ा होइ छै कभी किछु होइ छै कभी कभी कहीं जाइके मन करय छै तऽ सब दोसर यार जाइ छियै घुमय छियै फिरय छियै खाइ पीयै छियै मस्ती करय छियै आओर हम अपन दोस्त यारके साथमे खेलकूद भी करय छियै यऽ मस्तीमे जा कऽ सब करय छियै यऽ आओर हम अपन यारके साथमे हम घुमय छियै फिरय छियै खेलकूद रनिंग करय छियै यऽ मतलब बड़ी मजा आबय छै कभी झगड़ा भए जाइ छै कभी कभी कहीं जाइके मन करय छै जे भी जेना दिल्ली मुम्बइ कहीं भी जाइके मन करय छै तऽ जाइ छियै घुमय छियै बड़ी बढ़िआँ लागय छै तऽ कभी हम अपन दोस्त यारके साथमे घुमय छियै तऽ कोइ दोसर दोस्त यार बढ़िआँ विचार भी बढ़िआँ स्वभावके मिलय छै ओकरा साथ दोस्ती आओर भए जाइ छै ओकरा साथ फिर हमसब अपन एक झुण्डमे घुमय छियै मस्ती करय छियै जेना सुबह शाम घुमय छियै निकलय छियै तऽ बड़ी मस्ती लागय छै घुमयमे बढ़िआँसँ घुमय आओर छियै या आओर उ दोस्त यारके साथमे रहलासँ मूड भी फ्रेश भए जाइ छै ने तै लए कऽ हम बहुत बढ़िआँसँ दोस्त यारके कभी कभी ओकरा साथ बिछरि जाइ छियै तऽ ओकरा मिस भी बहुत करय छियै या ई हम अपन दोस्त यार कभी कहीं अकेला छोड़िके चलि गेलियै तऽ बहुत तऽ मतलब ओकरा सोचय छियै जे मतलब किएक चलि गेलय आओर हम अपन दोस्त यारके साथमे घुमय छियै आओर हम अपन दोस्त यारके ग्रुप बनाय कऽ रनिंग भी करय छियै तऽ कोइ ओइमे जीत जाइ छै तऽ बहुत खुशी होइ छै हम अपन दोस्तके बात सुनय छियै जे नहि हमर दोस्त जीत गेलय आओर यदि जे कोइ हारि जाइ छै तऽ ओकरा हम हौसला दै छियै जे अरे मतलब अबरी नहि भेलय तऽ अगिला बार हेतय रनिंग कर फेर आगू मौका मिलतय आगू करिहेँ मतलब दोस्त यारके समझाबय छियै एहन मौका मिलय छै कभी मजाक भी करि लै छियै कभी पढ़ाइ लिखाइके भी बात भए जाइ छै कभी घुमय लए जाइ छियै कतहो जेना दिल्लीये मन करि गेलय घुमयके नहि चल कतहो घुमिये आबय छी कोनो मन्दिरे घुमि आबय छियै मन्दिर भी चलि जाइ छियै घुमय लए किएक कोनो मतलब दोस्त यार रहय छै आओर मूड बनि गेलय जे चल खाना खाइ अबय छियै होटलमे खाना भी खाइ अबय छियै आओर अपन दोस्त यारके साथमे मस्ती करयमे लेकिन बड़ी मजा आबय छै ने अइ लए कऽ हम अपन दोस्तके हम अपन दोस्तके जेतना छै गाँवके आओर जहाँ मतलब छै जेतना कोचिंगके दोस्त यार सबके एक झुण्डमे रहय छियै बढ़िआँसँ बातचीत करय छियै कभी कताल तऽ एहन भए जाइ छै जे झगड़ो भए जाइ छै लेकिन की करबय एक आधा घण्टाके बाद फिर दू घण्टाके बाद बहुत होइ छै तऽ एक दिनके बाद फेर मिलानी भए जाइ छै बातचीत होबय लागय छै हे बे दोस्त यार तऽ एहिना चलते रहय छै ई तऽ की करबय मिला जुला कऽ रखय लए पड़य छै कोइ ओइमे दोस्तसँ झगड़ा भए जाइ छै तऽ फेर दोसरका दोस्त ओकरा मिलबय छै तऽ इएह लए कऽ होइ छै आओर तऽ बढ़िआँ सब मतलब ग्रुपमे रहय छियै घुमय फिरय छियै म मौज मस्ती करय छियै यऽ दोस्त औरके तऽ इएह छेबे करलक जे टेन्शन भए गेलय तऽ दोस्त आओर के साथमे घुमू फिरू मूड फ्रेश भए जाइ छै यऽ अइ लए कऽ मूडके फ्रेश रखनाइ मतलब मानवीय शक्तिके ठीक रखनाइ कयलिये दोस्त यार होना चाही हरेक व्यक्तिके रहय छै यऽ अपन जीवनमे दोस्त एगो दोस्त होइ छै जे करीबी दोस्त रहय छै एगो होइ छै ओकरा साथ सब बात शेयर करय छियै यऽ ने हमरा साथ ई भेलौ आइ एना भेलौ तए अइ लए कऽ एगो दोस्त करीबी दोस्त होना चाही हइ छै दोस्त हइ छै उ बहुत दोस्त होइ छै लेकिन एगो दोस्त हमर बहुत बढ़िआँ करीबी दोस्त रहय छै यऽ तैं लऽ कऽ दोस्त रहयके चाही आओर उ ग्रुप भी मे दुनू दोस्तके ग्रुपमे भी खेलकूद करयमे बड़ी मजा आबय छै यऽ जेना रनिंगमे भेलय तऽ बहुत मजा आबय छै घुमय फिरयमे मस्ती आबय छै यऽ जेना कहीं जाइके मन होइ छै तऽ बड़ी मस्ती आबय छै ओकरा साथ घुमय औरमे ठीके छै